हैलो जी तुस सनाओ बस किश निं इत्थै गै दकान पर आओ आओ इ'यां कि'यां होई सकदा ते इ'नें शैल गै पाई दित्ते ते ते सारी ताली ताली पाई दित्ती ते तुस कोई पराने गाह्क थोह्ड़ी साढ़े नमें गाह्क औंदे रौंह्दे साढ़े कोल तुसें ई शैल पाइयै दित्ते में चलो कोई गल्ल निं अगले बारी ध्यान रक्खगी ब तुस ते आपूं पाई लैएओ ताली तालियै बिच बिच शैल होङन दिक्खी दिक्खियै पा ना बंदा नेईं अस तालियै पान्ने आं शैल चलो इ'यां होई गेआ होना गलती कन्नै कोई पेइया होग इक दो चलो अग्गें कोला ध्यान रक्खगी ठीक ऐ जी